ہاں ہمارا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے کیونکہ ہمارے یہاں بنائی کا کام ہوتا ہے بجلی کے کٹتے ہی کارخانے بند ہو جاتے ہیں آدمی بیکار ہو جاتا ہے اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے جس سے وقت کی بربادی بھی ہوتی ہے بجلی کی کٹوتی سے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اور روشنی پیدا کرنے کے لیے لالٹین ایمرجینسی لائٹ موبائل ٹارچ یا پھر انویرٹر کا استعمال کرتے ہیں یہاں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں اس لئے ہر کسی کے پاس انویرٹر نہیں ہے